भलायकी सेवा फायदे दिवपी सरकाराच्यो खूब योजना आसात तातूंत दिन दयाळ स्वास्थ सेवा योजना म्हुणून एक योजना आसा ती गोंयांत ताचो लाभ खूब लोग घेतात तातून कितें जाता तर प्रायवेट हॉस्पिट्लांनी सुद्दां तुमकां फुकट उपचार मेळटात तें दिन दयाळ स्वास्थ सेवा योजनाचें कार्ड जर तुमी क करत करतलीं आनी तें कार्ड आमी दाखयत्ले जाल्यार आमकां प्रायवेट हॉस्पिट्लांनी फुकट उपचार मेळूं शकता आनी हें कार्ड करपाक खंय लांब वचपाची तुमकां गरज ना घरा बसून ऑनलायन तुमी त्या कार्डा खातीर अर्ज करूंक शकता तुमी गोंयकार आसा जाल्यार तुमकां तें कार्ड मेळटलें आनी गोंयांत अश्यो खूब योजना आसात आतां अंदू आमच्या स्कुलांत आयूश मंत्रालयान मंत्रालया तर्फे फ्री चेकअप जालो भुरग्यांचो तातूंत ताणी भुरग्यांचो चॅकअप केलो आनी खोंकली दंत वजन अशक्तपणां ह्या सगळ्या खातीर भुरग्यांक फ्री वखदां दिलीं तशेंच प्रत्येक स्कुलांनी दर वर्सा भुरग्यांचो चेकअप जाता आनी भुरग्यांक वर्सांतल्यान दोन फावटीं म्हाका दिसता दंताचें वखद दिलें गेलें वता सगळ्या स्कुलांनी तशेंच रक्ताच्यो गुळयो सुद्दां भुरग्यांक दितात अश्यो खूब योजना आसा